एक पेड़ लगाई हूँ जैसे अमरूद का पेड़ है तो उसको खुदाई करेंगे खुदाई करके उसमें ओ पेड़ लगाएंगे पेड़ लगाने के बाद उसमें जैसे कि उसमें वो पानी डालेंगे जब पानी डालेंगे तो हरा भरा हो जाएगा हरा भरा होने के बाद जब बड़ा होगा कहीं घूमने चले जाएंगे तो उसमें पानी डालेंगे आएंगे देखेंगे तो उसमें जो है दे आएंगे तो वो हरा भरा नहीं हैं जैसे सूखा है पेड़ तो उसमे फिर से पानी डालेंगे खाद डालेंगे पांस डालेंगे उसमें बहुत सारा जैसे की उसमें दवा है वो भी डालेंगे कि मेरा बगीचा अच्छा सा हरा भरा हो जाए जैसे गेंदा का फूल का पेड़ है फूल लगाए हैं तो उसमें वो उसको खुदाई किए खुदाई करके उसमें पेड़ लगाए हैं पेड़ लगा के जैसे उसमें खाद डाले पांस डाले पांस डाल के अगर हम घूमने गए हैं तो उसमें जो है आए तो फूल मुरझाया हुआ देखे तो फूल को तोड़ के फेंक देंगे फूल तोड़ के उसके बाद जो हैं उसमें फिर से जो है पानी डालेंगे उसको खुदाई करेंगे अच्छा से उसमें वही खाद पांस डाल के अच्छा से उसमें इतना अच्छा कर दे कि वो हरा भरा हो जाए उसमें और अच्छा फूल खिलने लगे